जैसे की दीवाल पे रेगमालिंग होती है रेगमालिंग होने के बाद पुट्टी लगती है फिर रेगमालिंग होती है उसके बाद फिर पुट्टी लगती है पहला रेगमाल हो जाता है दूसरा पुट्टी जो होती है वो हल्की मोटी लगाई जाती है उसके बाद फिर जो रेगमाल होता है फिर तीसरी पुट्टी जो लगती है उ पतली लगती है उसके बाद उसका रेगमाल फिर होता है रेगमाल होने के बाद फिर उसपे कलर चढ़ते हैं और कलर सारे सारे अच्छे होते हैं अपनी अपनी पसंद होती है कौन सा कलर कब कहाँ लगवाना है कइसे कलर कौन से दीवाल पे कौन सा कलर अच्छा लगता है पार्टच में लगवाना है कि पूरा एक ही कलर करवाना है छत में पांच छत में भी एत में लोग दो दो तीन तीन कलर करवा देते हैं जैसे कि रेड हो गया गोल्डन हो गया वाइट हो गया ऐसे ही और पल्लो पे जो है चॉकलेडी कलर हो गया गोल्डेन कलर हो गया छत पे और क्रीम कलर हो गया एलो हो गया और ऐसे ऐसे पे जितने भी कलर होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बस अपने अपनी चॉइस होती है चो भी कलर लगवाना हो वो अपने हिसाब से लगवाया जाता है रेड हो गया वाइट गोल्डन शिल्वर पिंक एलो ग्रीन चॉकलेटी ब्राउन ये जो भी जितने भी कलरों में है जैसे कि मान के चलो हमें क्रीम लगवाना है तो हमारे हिसाब से तो क्रीम अच्छा है होता है मकान मालिक कह रहा है क्रीम के साथ उसमें थोड़ा रेड मिला दो तो वो पिंक हो गया तो जैसे मकान वार्नी मालिक जो कहेगा जो भी कलर उसको अच्छा लगेगा वही करवाएगा तो हम लोग भी उसमें लगाते रहते हैं बहुत जितने भी कलर हैं हमारे हिसाब से तो सब अच्छे कलर होते हैं अब बट मालिक को अपनी अपनी चॉइस होती है सारी चॉइसे जो होती है मालिक के ऊपर अटेंड होती है मालिक कौन सा कलर लगवा रहा है कहाँ पे हो लगवा रहा है एक एक कमरे चार चार पांच पास कलर लगवा देते हैं और बिलकुल ही रंग बिरंगा रंग बिरंगा बनवा देते हैं बहुत खूबसूरत मतलब बनवाते हैं उसको और बाद में देखने में अच्छा भी लगता है जब ये दो चार छः सात रंग का बन जाता है तो थोड़ा अलग टाइप में दिखने लगता है मेरे लिए तो सब वही काम है पेंट पुट्टी यही है मेरा काम कलरों पे तो सारे कलर अच्छे हैं उ तो मालिक तो चॉइस करेगा हमें ये कलर चाहिए ग्रीन चाहिए एलो चाहिए ब्राउन चाहिए वाइट चाहिए रेड चाहिए पिंक चाहिए चॉकलेटी चाहिए या कोई भी कलर होना चाहिए बस उन मालिक को अच्छा लग लगना चाहिए हमको तो सिर्फ लगाना है हमारे हिसाब से तो सारे कलर ठीक ठाक है अच्छे है क्योंक हमें क्या है हमें तो सिर्फ लगाना है मालिक को भी पसंद है बस मालिक के ऊपर अटेंड रहते हैं हम लोग मालिक कैसा कलर कौन सा कलर लगवा रहा है सर हम क्योंकि कुछ लोग पीला भी लगवा लेते हैं वो अच्छा लगता है लाइट कलर होता है बहुत खूबसूरत कलर दिखता है और सारे मालिक एक जैसे नहीं होते हैं सब अपनी अपनी चॉइस का ही कलर लगवाते हैं सारे अपने अपनी चॉइस का कलर लगवाते हैं अच्छा और सारे कलर्स अच्छे हैं